अपनेसब आम गाछ रोपै छी ओहिके बाद कठहर गाछ लीची गाछ सबटा रोपै छी हँ तऽ जहिना आम गाछ कठहर गाछ लीची गाछ सब रोपै छियै लताम गाछ रोपै छियै तहिना जेना लोक बच्चा के पोषैया ने तहिना लोक ओहो गाछो सबके पोषै छै तऽ हमरा तऽ एहने बुझाइया जेना ख़ुशी भेटै छै जे बच्चा आइ पढ़ि लेलक अते पढ़लका दसमी पढ़लका आब बी ए मे गेल हँ आब ई करैया ओ करैया तहिना ओ आमो गाछ आइ जड़ि सँ कनी पैघ भेलै ठारि देलकै फुनगी देलकै मजरलै आम फरलै तहिना जेना अपन बच्चा ई होइ छै खुशी भेटै छै तहिना गाछ आम फरै छै तऽ लोक खुशी भेटै छै लीची फरै छै त ख़ुशी बुझै छै जे हमर बेटा बेटी आगाँ बढ़ि रहल अछि सएह खुशी आदमी के भेटै छै हँ आ अपनो बच्चा सँ बुझियौ जे पेड़ पौधा मे खुशी जादा भेटै छै आदमी के हँ जे देखियौ आब फरलक हम मेहनत केलहुॅं तऽ ई गाछ फरल